जो ऑनलाइन मतलब है वह मतलब किए थे मतलब वह गेम किए थे जो है तो वह भी अभी भी नहीं आया है यहाँ से मतलब बाहर गाँव ऐसे मतलब किए संतोषी वह भी अभी नहीं आया है वह मतलब गेम ऊम मतलब है बच्चों के खेलने वाला मतलब कैरम जो है तो कब तक आएगा जो है अभी तक नहीं आया है मतलब पेमेन्ट कर दिए तब पर नहीं आया है कितने दिन में आया पन्द्रह तारीख बोले थे आने के लिए अभी भी नहीं आया बीस तारीख हो गई है जो है अभी भी नहीं आया है मतलब किस चीज़ के लिए क्या बात है जो नहीं आ रहा है हम इसको मतलब जानना चाहते हैं जो है कि क्या बात क्या है जो नहीं आ रहा है इसे मतलब जो है हमको मतलब बहुत मतलब लेट हो रहा है कि मतलब क्यों नहीं आ रहा है कहाँ बीच मतलब है जो है कैसे क्या हुआ है इसका मतलब हम जानना चाहते हैं जऊन है कि हमारा मतलब बहुत बेसब्री से मतलब इंतजार मतलब है जो है कि मतलब किस चीज़ बात के लिए नहीं आ रहा कैसे क्या हुआ है जो है जो आ नहीं रहा है यह मतलब हम बाहर कहाँ हैं मतलब और नहीं संतोष है जो है कि इसीलिए जो है हमने यह आडर किया था जो है तो इसीलिए जो है कि आ नहीं रहा है और हमारा मतलब छोटे मतलब बच्चे के मतलब खिलौने थे मतलब कैरम मतलब है मतलब बहुत मतलब खेलने के लिए जो है इसलिए मतलब आडर किए थे वह भी आ नहीं रहा है अभी किसलिए नहीं आ रहा हमको मतलब जैसे जानकारी मतलब हमको चहिए जो है कि किस चीज़ के लिए नहीं आ रहा हमको जानकारी हमको करके हमको बताइए जो है कि क्यों नहीं आ रहा है आज लोगन को मतलब फ़ोन करते हैं तो मतलब फ़ोन काॅल मतलब वह हो जाती है मतलब तब फिर तब पर नहीं आ रहा है इसीलिए हमको जानकारी सब मुझे चाहिए जो है आप लोग कुछ बताते भी नहीं हैं और सामान भी नहीं आ रहा हम पेमेन्ट मतलब कर लिए कर चुके हैं तब भी नहीं आ रहा है क्या बात है कि मतलब क्या बात के लिए मतलब नहीं आ रहा है जैसे आप लोग मतलब कुछ कुछ तो मतलब बताइए जो है कि क्या मतलब बात है जो है मतलब आ नहीं रहा है इसीलिए ऐसे कैरम है बच्चों के खेलने के लिए मतलब जो है कैरम बोर्ड मतलब है जो है कैरम है जो है यह सब है वैसे मोबाइल मतलब बच्चों चलाने के लिए कैरम गेम को और खेलने के लिए हे जो है यह सब चीज़ मतलब जो है ऐसे आडर किया है तो मतलब और कोई नहीं आ रहा है यह हमको मतलब फ़ोन करते हैं तब पर नहीं आ रहा है फ़ोन कर करके हम परेशान हो गए तब पर नहीं आ रहा है औ बहुत लेट हो रहा आज बीस तारीख हो गई है कितना इंतजार करें जो है पूरा हमारा पेमेन्ट हो गया है तब पर नहीं इंतजार मतलब आ रहा है क्या बात है ऐसे ऐसे मतलब वह आप लोग मतलब कुछ बताइए तो जो है कि मतलब किस चीज़ के लिए नहीं आ रहा है कैसे कहाँ पर रुका हुआ है कि किसी से मतलब कुछ वह मतलब बात हुई है कैसे क्या है जो है मतलब आप सब बता आप लोग बताइए तो जो है कि मतलब कैसे क्या है यहाँ हमारा मतलब हम तो पेमेन्ट कर चुके हमारा तो पैसा चला गया है जो है और सामान भी नहीं मिला है नहीं कैरम मतलब है कैरम मँगाए थे तो हाँ कैरम उसे मतलब खेलने वाला मतलब जो है कैरम बोर्ड मतलब आनलाइन हाँ आनलाइन मँगाए थे हाँ तो उसे मतलब जो है मतलब वैसे मतलब हो गया है मतलब जो है पेमेन्ट भी कर दिए हैं तब पर नहीं आ रहा है नहीं नहीं पेमेन्ट हमारा हो गया है जो है तब पर नहीं आ रहा है हाँ तो भाई नहीं पेमेन्ट हमारा सब पूरा फ़ाइनल हम कर दिए हैं कर चुके हैं पूरा तब पर नहीं आ रहा है बच्चों के खेलने के लिए खिलौने हैं ज़्यादा कुछ नहीं है मतलब जो है हम यहाँ बाहर गाँव से बोल रहे हैं हाँ जैसे नहीं पेमेन्ट हमारा सब पूरा हो चुका है सब पूरा हमारा सब पूरा फाइनल हो गया है सब पूरा पेमेन्ट हो चुका है हमारा सब नहीं तो अभी नहीं आ रहा आप लोगों को मतलब फ़ोन करें तो फ़ोन भी नहीं उठाते फ़ोन करते हैं तो अपन सही मतलब बात नहीं बता रहे हैं कि कितने दिन में आएगी कितने दिन में नहीं आई आएगी जो है कुछ तो बात तो बताइए जो है कि कितने दिन में आएगा कितने दिन में नहीं आएगा जो है वह तो हमको जानकारी मतलब चाहिए वह भी जानकारी नहीं है अप आप लोग दे रहें कि मतलब कितने दिन में आएगा कितने दिन में नहीं आएगा नहीं हमको तो मतलब जानकारी मतलब चहिए कि क्योंकि हमारा मतलब पैसा गया है बच्चे के बच्चों को मतलब खेलने के लिए मतलब ऑनलाइन मतलब हम दे देखे थे टी वी पर देखे थे उसीलिए हम मँगाए थे नहीं से हम मँगाते नहीं हैं जो है वह भी मतलब जो है जैसे टी बी ओबी से कोई चीज़ मतलब देखते हैं जो है तो वह भी मतलब जैसे ऑनलाइन मतलब मँगाते हैं मतलब करते हैं तो भी सामान नहीं आता है जो है बच्चों के मतलब खेलने के लिए मतलब कैरम भी मँगाए थे जो है वह भी नहीं पैसा पूरा मतलब पेमेन्ट हो गया है जो है मेरा हाँ नहीं पैसा तो मतलब पूरा हम दे दिए हैं जो है तब भी नहीं आ रहा है पन्द्रह तारीख का मतलब आना था तो वह भी पन्द्रह बीत गई है मतलब आज बीस तारीख हो गई है तब पर नहीं आया है अरे जब मतलब जल्दी मतलब हमारा मतलब भेज दीजिए जो है मतलब जो जो हमारा मतलब पूरा मतलब पेमेन्ट मतलब हो गया है मतलब सब पूरा मतलब हाँ सब नहीं बच्चों के खेलने के लिए मतलब कैरम था जो है अ उसको मतलब पेमेन्ट मतलब हो गया है जो है